کھیل لوگوں کی جسمانی اور ذہنی تندرستی میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے اس کی وضاحت درج ذیل نکات سے کی جا سکتی ہے جسمانی تندرستی کھیل ورزش کی ایک مؤثر صورت ہے جو جسم کو فعل رکھتی ہے یا عضلات کو مضبوط بناتی ہے دل کی صحت بہتر کرتی ہے اور وزن کو متوازن رکھتی ہے مستقل کھیلنے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے ذہنی تندرستی کھیل ذہنی دباؤ اور پریشانی کو کم کرتا ہے کیونکہ جسمانی سرگرمی دماغ میں خوشی کی جیسے انڈورفنٹر پیدا کرتی ہے یا خود اعتمادی خود انحصاری اور خود نظم وضبط کو فروغ دیتا ہے ٹیم کھیل افراد میں تعاون برداشت اور قیادت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے سماجی فائدے کھیل لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں اور سماجی روابط کو مضبوط کرتے ہیں یہ نظم و ضبط اصولوں کی پاسداری اور شفاف مقابلے کا جذبہ پیدا کرتا ہے انسان کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا کھیل کھیلنا چاہیے ویسا کوئی کھیل شامل کرنا چاہیے جس سے انسان کچھ ذہنی پریشانیوں سے دوری ہوتی ہے انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسا کھیل کھیلنا چاہیے کچھ شامل کرنا چاہیے کھیلنے سے انسان کی ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اس سے سریر کے اندر تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے نیند اچھی آتی ہے کھیلنے کے بہت فائدے ہیں